हा मां डांस रील शॉट्स ॾिसंदी आहियां मां घणी दफ़ा हुनखे ॾिसी करे कॉपी करे प्रैक्टिस करे पंहिंजा बि डांस रील ठाहींदी आहियां यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते ख़ूबु वॾा वॾा डांसर आहिनि जेका वॾा नवां नवां तरीक़नि सां डांस सेखारींदा आहिनि अच ते नएं नएं गाननि ते पंहिंजो कोरियोग्राफ़ी सेखारींदा आहिनि त मां अक़सर हुननि खे ॾिसी करे डांस सिखंदी आहियां ऑनलाइन पंहिंजा रील्स पंहिंजा शॉट्स ठाहींदी आहियां मांखे सभिनी खां ज़्यादा शिवांगी जोशी वणंदी आहे डांस में छो बि उहो छो कि उहो बि हिकु कथक डांसर आहे यारहां साल खां कथक सिखियो अथेई त मां हुनखे ई ॾिसी ॾिसी करे और वधीक कथक सिखंदी आहियां हुन ते पंहिंजा शॉट्स और रील्स ठाहींदी आहियां त नगमा मिराजकर खे ॾिसी करे वेस्टर्न डांस सिखंदी आहियां सभेई डांसर त रील ते शॉट्स ते ॾाढा बढ़िया डांस कंदा ई आहिनि पर उन्हनि खे ॾिसी करे असां बि प्रभावित थींदा आहियूं कि असां बि बहितर थियूं प्रैक्टिस कंदा रहूं त वधीक डांस बढ़िया कंदा रहूं ऐं रील्स ते शॉट्स ते ॾाढा व्यूज बि मिलंदा आहिनि त ॾाढो प्रोत्साहन मिलंदो आहे कि और ठाहींदा रहूं और प्रैक्टिस कंदा रहूं पंहिंजे डांस जी रोज़ु बि रोज़ु और आवेज़ दरबार खे ॾिसंदी आहियां त जन्नत जुबैर खे ॾिसंदी आहियां कि ॾाढी घटि उमिरि में उहो जिनि बि ॾाढो बढ़िया डांस कंदा आहिनि ॿारनि खे सेखारींदा आहिनि ऑनलाइन क्लासिस बि ॾींदा आहिनि त हुननि जा यूट्यूब ते खोले करे वीडियो ॾिसी करे सिखंदी आहियां पोइ पंहिंजा वीडियो हुन ते ठाहींदी आहियां पंहिंजे मनपसंद गाननि ते पोइ जिनि वॾे वॾे एक्टर्स सां विझंदा आहिनि वीडियो त ॾिसी करे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे और असां बि हुननि खे कॉपी करनि जी पूरी कोशिश कंदा आहियूं पूरो त न करे पाईंदा आहियूं लेकिनि कोशिश कंदा रहंदा आहियूं हिकु ॿ टे बार में कॉपी करे करे हुननि वांगुर वीडियो ठाहे पायूं